आमी आतां घरांतलें काम करताना शेतांतलें काम हायन केन्ना कोरूंक ना सो तें माका खबर ना घरांतलें काम करताना हांव चड करून हेडफोन्स लायता माका आवाडटी म्हजीं पदां आयकतात केन्ना केन्ना पॉडकाश्टूय आयकतां कितें मनाक बरें दिसता ते टायमार जसो मूड आसता त्या प्रमाणें हांव तीं सोंगां आयकतां समज खंयचें सोंग म्हाका खूब आवाडटा जाल्यार तें हांव पोरतून पोरतून आयकतां आनी समज फ्रँडाचो कॉल येयलो जाल्यार फ्रँडाचे कॉल फ्रँडा वांगडा कॉलार उलयतां हेडफोन्स घालून असो हांव म्हजो टायम पास करतां